गुजरात में व्यवसाय खे नियंत्रण करण जे लाइ कमु सरकारु कानून ठ ठाहिया आहिनि जीअं की कंपनी कानून श्रम कानून कर कानून ऐं पर्यावरण कानून हिननि सभिनी खां वधीक प्रणाए पर्यावरण कानून मेन आहे पर्यावरण कानून में अहिड़ो आहे की कुझु बि नेचूरल थिंकिंग डिस्टर्ब था कयो त हुनजो हुनजी भरपाई करणी पवंदी जीअं सौ वण था कटो त चारि सौ वण उॻाइणा बि पवंदा